साढ़े इत्थें न बड़ियां सारियां खेल कूद न जेह्के बड़े सारे जियां इत्थें दित्ते दा गुल्ली डंडा छिंज कीकली एह् सारे गै साढ़ै मतलब कि बड़े अच्छे कन्नै मनाये जंदे न जेह्का गुल्ली डंडा ओह् स्कूलें च बड़ा प्रसुद्ध ऐ बच्चे जिसलै बी उनें मतलब कि लंच ब्रेक होंदी ऐ ते उसलै बच्चे जैदातर इत्थैं ग्रांऽ च गुल्ली डंडा खेल्लना पसंद करदे न उसदे बाद जेह्की कीकली ऐ ते जिसलै बी इत्थैं कोई साढ़ै दिन ध्यार होंदा कोई बी दिन ध्यार होंदा ते मतलब कि कुड़ियें जनानियें इक सजने धजने दा बी बड़ा शौक होंदा ते उस दे बाद साढ़ै रवाज ऐ कि कोई बी फंक्श होंदा उसदे च कीकली कीती जंदी जियां पंजाबियें दे बी बड़ी प्रसिद्ध होंदी ना कीकली इंया गै ते जेह्की बैसाखी ऐ उसदे च छिंज मतलब कि जिसलै बैसाखी होंदी साढ़े तेरहां ते चौदहां अप्रैल गी साढ़ै मेला होंदा बैसाखी दा ते उसदे दो तिन्न दिन बाद जगह जगह छिंज रक्खी जंदी छिंज च एह् होंदा कि जेह्के मतलब दो मतलब ओह् आये दे होंदे पहलवान आये दे होंदे लड़ने ते ओह् उसदे च लड़दे ते मतलब कि जेह्के साढ़े इत्थैं बजुर्ग न उनेंगी एह् छिंज मतलव दिक्खना बड़ा प पसंद ऐ इत्थै मतलब बड़ा प्रसिद्ध बी मन्नेआ जंदा छिंज गी इत्थै ते दूरे दूरे दे लोक बड़े दूरे दूरे दे बी इत्थें ग्रांऽ च लोक छिंज दिक्खने आंदे ते इसदे च उनैं रक्खे दा होंदा की जेह्का जीता ते उस्सी फ्ही ओह् दित्ते दा होंदा प्राईज दिंदे उसदे च मतलब कि नुहाड़े ताहीं कोई उपहार उनैं रक्खे दा होंदा जेह्का जीतदा ते ओह् और जिसलै असैं निक्के हे जदूं स्कूल पढ़दे ते अस बड़े चाव कन्नै कंचे खेल्लदे हे ते कंचे कन्नै गुल्ली डंडा खेल्लदे हे ते बोह्त गै मजा आंदा हा ते कन्नै इक होर होंदा उस्सी आखदे कि लूत्ता खेल्लदे हे अस गीह्टै खेल्लदे हे गीह्टे होंदे जेह्के पत्थर होंदे पंज उंदे कन्नै खेल्लदे हे गोल गोल पत्थर बनांदे हे ते फिर नोह्ड़े कन्नै खेल्लदे हे ते अस इन्ने मतलब चाऽ कन्नै खेल्लदे हे कि क क घरै आह्लें शा असें डांट बी पौंदी ही कि हून छोड़ो इनें ते किश होर कम्म करो मतलब कि असें इन्ने चाऽ कन्नै असैं एह् खेल्ले दे अपने टाईम उप्पर जदूं अस स्कूल पढ़दे हे ते जेह्के गुल्ली डंडा कीककली छिंज एह् सारे गै इत्थैं साढ़ै उधमपुर जेह्के न बड़े गै प्रसिद्ध न